سنٹرل دہلی ضلع میں دستیاب صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے سہولیات ہیں جیسے کہ ہمارے علاقہ کے آس پاس بہت سارے فارمیسی ہیں بہت ساری مناسب قیمتوں والی دوا کی دکانیں ہیں جن سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے علاقہ میں بچوں کے خاص ٹریٹمنٹ کے لیے مراکز بھی موجود ہیں جن سے ہمارے علاقہ کے لوگ کافی خوش ہیں اور ہم اپنی حکومت سے مستقبل میں ایسی ہی خدمات کی امید کرتے ہیں